آپ نے سوال کیا کہ بجلی پر آپ کا نربھر ہے منحصر ہیں جی ہاں بجلی سے ہمارے پاس سب کام ہوتا ہے بغیر بجلی کا کچھ نہیں ہوتا اگر ہم دکان پہ بھی بیٹھے ہیں پنکھا نہیں چل رہا ہے تو گرمی میں پریشانی ہوتی ہے اور جیسے کمپوٹر کی دکان ہے اور اس میں لائٹ نہیں ہے تو لائٹ کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک پیپر بھی نہیں نکال سکتے ہیں بغیر لائٹ کے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں لائٹ پر ہر چیز منحصر ہے اس لیے جب لائٹ کٹ جاتی ہے اور لائٹ نہیں رہتی ہے تو ہمارا سارا کام ٹھپ پڑ جاتا ہے اور ہم نہتے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ابھی ہم اس دور میں گزر رہے ہیں کل سے میرے پاس لائٹ نہیں ہے ہمارے علاقے میں کل سے لائٹ نہیں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں بازار میں نظر اٹھا کر کے کہیں بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے دیکھتے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے تو کہنا یہ ہے کہ بغیر بجلی کے ہم کچھ نہیں کر سکتے بجلی ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے اگر بجلی نہیں رہے گی تو ہم بیٹھے رہیں گے کام نہیں ہوگا آگے آپ نے انویٹر کے بارے میں سوال کیا انویٹر خریدنا بڑے آدمیوں کا کام ہے جس کے پاس پیسہ ہے بڑا ہے تو وہ خرید لیتا ہے جیسے ہم غریب آدمی اور غریب لوگ انویٹر خریدنے کے لیے اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں ہے جو وہ انویٹر خرید سکے اور اپنے پاس رکھ سکے اس لیے جو ہے انویٹر کے ذریعے سے بڑے لوگ کام کرتے ہیں چھوٹے لوگ بیٹھے رہتے ہیں یہ ہے بجلی کے بارے میں تفصیل